नमस्ते मैंने आपको इसलिए फोन किया है क्योंकि अब अ अपने इस्कूल में सेमेस्टर वाइज एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आप थोड़ा बच्चों को फोर्स करिए कि वो अच्छे से पढ़ाई करें डेली क्लास अटेंड करें क्योंकि जो जो मैंने रिज़ल्ट देखा अभी वो ज्यादा कोई पॉजिटिव नहीं आया है नेगेटिव ही दिख रहा है इसलिए आप थोड़ा ना थोड़ी सी और मेहनत करिए

देखिए बच्चे तो करेंगे ही क्योंकि वो लोग बच्चे हैं पर आपको थोड़ा क्लास को हैंडल करके चलना है क्योंकि अपन को अपने इस्कूल की रैप्यूटेशन भी देखनी है थोड़ी तो आप ना थोड़ा बच्चों को फोर्स करिए उनके घर पर कॉल करिए कि पेरेंट्स डेली भेजें इस्कूल और घर पर भी उन पर थोड़ा सा फोकस करें ताकि बच्चे आ रहे हैं इस्कूल पढ़ रहे हैं होमबर्क कर रहे हैं या नहीं क्लासवर्क कर रहे है या नहीं प्रॉपर्ली

एक्स्ट्रा क्लासेस तो आप लगा सकती हो पर जब डेली क्लासेज में ही कुछ रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा तो फिर एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या आएगा और कि सबके पैरेंट्स काम वाले रहते हैं ऑफिस वाले रहते इतना टाइम सबको नहीं रहता न

हाँ वही मैं भी कह रही हूँ कि आप थोड़ा अपनी तरफ से मेहनत करो थोड़ा बच्चों पर भी फोकस करो ताकि रिज़ल्ट अच्छा पॉजिटिव आए क्योंकि मुझे इस बार कुछ अच्छा लगा नहीं रिज़ल्ट देख कर ओके ओके